प्लास्टिकआ जोंनि थाखाय जोबोर गाज्रि बेयो मोनसे सेवनो रोङि मुवा जों बेखौ हायाव गारनाने दोनोब्ला हाजों फबसिननानै दोनजायोब्ला बेयो बे एक्खे रोखोमैनो थाबाय थायो बेयो माब्लाबाबो सेवलांनो रोङा आरो बेजों लोगोसे जोङो खाथि खालाफोराव जमा खालामनानै सावबाबो बिनि मोनामनाय गेसआ जोबोर गाज्रि आरो प्लास्टिकखौ जोङो बाहाययैआनो मोजां प्लास्टिकखौ जोङो दैफोराव गारोब्लाबो बियो माब्लाबाबो सेवा